मैं अपने घर में अपनी दादी नानी काकी चाची भाभी से सांस्कृतिक जो परंपराओं के हिसाब से खाना बनाना सीखी हूँ और अब मुझे उनके ही हिसाब से नए नए खाना बनाने के लिए बोला जाता है कि ऐसा खाना बनाओ ऐसे बनाओ जो सुखाने में स्वाद लगे पर मैं आज के हिसाब से खाना बनाना चाहती हूँ पनीर में मैं मिक्स वेज पनीर और उसमें और भी प्रकार के व्यंजन मिलाके जो बनाना चाहती हूँ जो मुझे खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगे और मेरे परिवार वालों को भी अच्छा लगे इसलिए मैं उन खाने में नए नए प्रकार के नए नए व्यंजन यूज़ करती हूँ ताकि वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगे और सबको पसंद आए और जिससे मेरी सांस्कृतिक परंपराएं बढ़ें और मेरे घर और मेरे घर का मान सम्मान बढ़ें जिसे खाकर लोग मेरे खाने की तारीफ करें और और बहुत खुश होएं है और जो की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहे यही है मेरा कहना